अ हैल' खबरा माने नोंथाङा आंनो गारिसो नांगौमोनलै माबा नों माला सोलाबगोन दिनैनो नांगौमोन नांनायाला आंनो माबा मा गय लांनो नागिरदोंमोन आं बाजाराव जायो तिनथासोआवब्लाबो जागौमोन औ नोंसो नोंथाङासो सोलाबगोन ना सोलाबा ए आस्सा दे होमब्लालाय दा होमब्लालाय औ औ औ जागोन दे लागोन ओइ गयआबो माने लांनांगौ हैनांगौ आरो बन्द'बस्त जाखानाय गयआ जागोनदां दस कुइन्टेलसो बिदिनो जानो हागौ औ बे एखाबारियावनो एखाबारिनिफ्राय खारखुथियाव लांनांगौ दा गारिया सफैब्लानो नोंथाङा कल खामब्लानो जाबाय ओमफ्राय भाराफोरखोसो बेसां लायो नोंथाङा दा बुंबोला एसे मोजां जायोमोन आरो मिथिखाब्ला

दे होमब्लालाय माबा मोनसे मिलायना होनोसै होमब्लालाय नों आरो बुंनोबो असुबिदा मोन्दोबा

औ औ दे जागोन दे